नेगेटीव क्सपिरियन्स जो है हिटर का हिटर बहुत ही ज़्यादा लायन लेता है और ही अगर हिटर से हम खाना बना रहे हैं तो खाना अच्छे से नहीं बन पाता अगर थोड़ा सा भी असुविधाजनक हो तो हमें लायन लगने का चार जो चान्स होता है हीटर में बहुत ज़्यादा होता है इस लिए हिटर में केरफूल खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हीट हीटर लायन से जाला चलता है इस लिए उसके उसमें जो है जो है लायन बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में होना चाहिए और हिटर बहुत सारे प्रकार के होते हैं किस तरीक़े का हिटर लेना वो आप पर डिपेंड करता है